असांजे नंढिपण जी यादियूं जेके असां हमेशह खेॾंदासि हिकु त नंदी की न पार हिकु बित बिताणी नंदी की न पार में कीअं हूंदो असां चारि चारि पंज पंज ॼणा हूंदा हुआसि जिते थोरो ऊंचाई वारो पथर ऊंचाई वारी जॻह हूंदी हुई उनखे पहाड़ चवंदासि ऐं हेठि खे नंदी चवंदासि जंहिंजे मथा डाई ईंदी छुटण खां पोइ असां हथ छुटाईंदासि हुन मां कोई हिकु ॼणो बचंदो जेको लास्ट हो डाई ॾींदो बाक़ी सभु मजो वठंदा हुआ गेम जो जीअं त पहाड़ जीअं मां तव्हांखे चयो मथे हूंदो त जेके मथे ॿीठा हूंदा उन्हनि खे डाई ॾियण वारो पकिड़े आउट न करे सघंदो हो जीअं त कोई हेठि लथो ऐं जंहिंजे मथा डाई हूंदी उन साम्हूं वारे खे टच कईं या पकिड़ईं त हो आउट थींदो पोइ हुनजी डाई ईंदी हुई ऐं जंहिंजी डाई हूंदी हुई हो पोइ मथे चढ़ंदो हो इनखे असां नंदी की न पहाड़ ॿियो हूंदी बित बिताणी जंहिंमें अठ खां ॾह ॼणा मस्तु खेॾंदा हुआ मजो ईंदो हो असांखे बित किता ई बित खे जेंसि ताईं असां पकिड़े ॿीहंदा हुआसि तेंसि तईं असांखे कोई बि जेको डाई ॾे थो उहो असांखे आउट न करे सघंदो आहे जीअं असां बित खे छॾियो ऐं साम्हूं जंहिंजी डाई हूंदी उन असांखे पकिड़ईं त हो आउट थींदो पोइ हो डाई ॾिंदो ऐं जेको डाई ॾेअण वारो उहो खेॾण में हिस्से में अची वेंदो ऐं हीअ ॿई यादिगार ऐं सुठियूं असांजी सिंधी गेमियूं हूंदियूं जंहिंमें असां जाम दिल सां खेॾंदासि थैंक यू